اردو زبان کی اہمیت اور اس کا استعمال نہ صرف ایک وسیلۃ اظہار بلکہ ثقافت شناخت اور تعلق کے احساس کے لیے بھی ہوتا ہے اردو زبان کی تاریخ اور اس کے سماجی اور ثقافتی اثرات کی روشنی میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ کس طرح اردو کو اپنی شناخت اور تعلق کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو زبان کی اہمیت ہمارے ثقافتی ورثے سے جڑی ہوئی ہے اس زبان کا استعمال لوگ اپنے ثقافتی اور قومی ورثے کے اظہار کے لیے کرتے ہیں اردو ادب شاعری اور نثر میں اپنی ثقافت کی عکاسی کرنے کی صلاحیت ہے جو اردو بولنے والوں کو اپنے ماضی روایات اور ثقافت سے جڑے رہنے میں مدد دیتی ہے ادبی فنون جیسے غزل نظم اور کہانیاں اردو کی شناخت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو مختلف لسانی اور ثقافتی گروہوں کو ایک پلیٹفام پر جمع ایک پلیٹفام پر لانے کا کام کرتی ہے پاکستان میں اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنایا گیا جس سے ملک کے مختلف علاقوں اور قومیتوں کے درمیان ایک مشترکہ شناخت اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی اردو زبان لوگوں کو ایک مشترکہ زبان اور ثقافت کی طرف مائل کرتی ہے جس سے قومیت کا اتحاد احساس بڑھتا ہے اردو زبان معاشرتی روابط کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے جب لوگ اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ خود کو زیادہ آرام دہ اور محفوظ محسوس کرتے ہیں اردو میں گفتگو کرنے سے معاشرتی رشتہ داریوں میں مزید گہرائی آتی ہے اور لوگوں کے درمیان محبت اور تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے شادی تہوار اور مختلف سماجی مواقع پر اردو زبان کا استعمال ان تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اردو زبان کی تعلیم اور ادب بھی شناخت کے اظہار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اردو ادب میں کئی ایسے مصنفین اور شعرا ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کی شناخت اور ثقافتی روایات کو اجاگر کیا ہے تعلیمی اداروں میں اردو زبان کی تعلیم بچوں کو اپنے ماضی ثقافت اور زبان سے جوڑتی ہے جس سے ان کی شناخت مضبوط ہوتی ہے اردو زبان کو مذہبی تعلیمات اور روحانی تجربات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں اردو نے مذہبی اور روحانی نصوص کی ترویج میں بڑا کردار ادا کیا ہے قرآن مجید اور حدیث کی تفاسیر اور تشریحات اردو زبان میں دستیاب ہیں جو لوگوں کو اپنے مذہب اور روحانیت سے جڑے رہنے میں مدد دیتی ہے اردو زبان اور تفریحی صنعت میں بھی اپنی شناخت کو قائم رکھتی ہے اردو میں ٹیلیویژن پروگرام فلمیں اور ریڈیو نشریات لوگوں کی زبان ثقافت اور روایات کو اجاگر کرتی ہے اردو زبان میں تفریحی مواد لوگوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور ثقافت سے جڑے رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے سیاست میں اردو زبان کا استعمال بھی شناخت اور تعلق کے احساس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مختلف سیاسی جماعتیں اور رہنما زبان کو اپنی پالیسیوں اور پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال کرتے ہیں جو عوامی جذبات اور قومی شناخت کے اظہار میں مددگار ثابت ہوتا ہے اردو زبان اپنے متنوع اور گہرے معنی کے ساتھ شناخت اور تعلق کے اظہار میں ایک اہم مقام رکھتی ہے ثقافتی قومی معاشرتی اور مذہبی پہلوؤں سے لے کر تعلیمی اور تفریحی میدان تک اردو زبان لوگوں کے شناخت ان کی ثقافت اور ان کے تعلقات کو جڑنے اور مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اس طرح اردو زبان نہ صرف ایک زبان ہیں بلکہ ایک مضبوط ثقافتی اور معاشرتی علامت بھی ہے